आंनि माखासे ना मोजां मोननायफोराथ' ओरैनो ओरै बालाबाथिया खावै नास्राय सिंगि मागुर गान्दा गागेब ना एलेंगा आरो ओरै दंबावो ना मावा आरो दंबावो ना बामि बेफोरखौ आं गासैखौबो मोजां मोनजोबो जानो मानो होनोबा बे नाफ्रा बेराद टेस्ट दङ गोथावबो जायो लकेल दैआव लायनायनिबाथ' थावसिन जाबावोसो बेनिखायनो आं बे नाफोरखौ मोजां मोनो आरो खुसियाबो दं खुसियाखौबो जानो मोजां मोनो बेयो ब्लाडनि थाखाय मोजांखाय बेखौबो जाबाय थानाय जायो लायनानैहाय आरो माखासे मानसिफोर ओरैनो मोजां मोनग्रा नाफ्राथ' बांसिनानो ना बोथियाखौ जायो बांसिनफ्रानो मोजां मोनो लकेल होनानै माखासेफ्रा बे बायदिनो थैनि थाखाय ना सिंगिफोरखौबो जायो आरो जोंनि लकेल एरियायाव बाजाराव नुनायबायदिबाथ' माखासे बांसिन मानसिफ्रानो ना बोथिया ना सिंगि आरो बामि बेफोरखौहाय नागिरबाय थायो आरो मोनबानो बिसोर लांनानै बेफोरखौनो जाहैयो बिसोरो मानो होनबा बेफोरो लकेलखाय बेराद ओंख्रिफ्रावबो संनायाव टेस्ट जायो गोथाव जायो मानो होनला दा सालानि नाफ्राखौथ' बांद्राय जाजाया ओंखायनो लकेल नाफ्रा बेफोर नाफोरखौनो जानो मोजां मोननायखाय बेफोरखौनो जायो ओरै ना बोथियायाथ' बिराद दस्रा दस्रा ओंख्रिफोरजों होदेरनानै जाबाबो बिराद गोथाव जायो आरो नास्रायफ्राबो ओरैनो दस्रा ओंख्रियाव होदेरनानै जाबाबो गोथाव जायो आरो बेथ' बाथोनफोर सावनानै देब्लाबो गोथाव जायो बेफोरजोंनो ओंखाम बेराद खहाबसोयो आरो बेदरनिफ्राय नाया साबसिन आरो बेफोर नाफ्रा मोजां मोजां आराम जानो हायो जोङो मोजाङैनो गोथावबो जायो बेफोरो बेफोरजोंनो ओंखामबो जा खहाबसोयो बाथोनफोरजोंबो आरो ओरैनो ना खावैफ्रा फ्राय जानो मोजां बेफोर ओंख्रि जाबा बांद्राय सु गोनांखाय बांद्राय ओंख्रिखौ जाया फ्राइबा गोथाव जाया ओंखायनो जोङो बेफोर गासैबो नाफोरखौ गोथाव मोनो आरो